आगरा जो ताजमहेल नवागंज जो पछी विहार लखनऊ जो भूल भुलैया लखनऊ जो रूमी गेट लखनऊ जा तमामु अहिड़ी जॻहियूं जाते असांखे एतिहासिक इमारतनि जो असांखे उहो मिलंदो आहे साधन जाते असां बीहु करे अगरि पंहिंजो कंहिंजो उतां जी ख़ूबुसुरती जो फ़ोटो खीचे सघंदा आहियूं असां हुनखे कॾहिं सूरज उगदे सूरज ढलंदे ॾींहुं तते उते टांगा हलंदे या अहिड़ा बेड़ा पार्क लखनऊ में ठहियल आहिनि जीअं तव्हांजो जनेश्वर मिष पार्क आहे लोहिया पार्क आहे या तव्हांजो भीमराव आंबेडकर पार्क आहे एतिरा सुठा सुठा पार्क आहिनि कि हुते वञी करे हुतो जी तव्हां छटाउनि खे अगरि तव्हां ॾिसो त तव्हांजो मन मुग्द थी वेंदो आहे हुते इहो लॻंदो आहे कि अगरि वाक़ई कोई फ़ोटो खिचाइण जी जॻह आहे त हिते माण्हू अचे पंहिंजी फ़ोटो खिचाए और अच्छी अच्छी पंहिंजी फ़ोटो खे ज़रूरी न आहे कि तव्हां कोई माण्हूअ जी फ़ोटो खयो हुतो जा नेचर जो उतो जी शयूं जो उतां जो घुमण फिरण जो हुतो जो हर हिकु शइ हुते हुते सुठी हूंदी आहिनि तव्हां हुनखे सुठे नमूने हुनखे फ़ोटो खिचे करे तव्हां पंहिंजे न काथे काथे न काथे न त प्रदर्शित करे सघो था